ओइ बाहागि मा खबर दङ नै ओरैनो एडमिसिनखौथ' एडमिसिनखौथ' लानांगौ जाबाय ओमफ्राइ नोंथांजों माबा खबर दं नामा एडमिसिनाथ' जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव सिक्सटि पारसेन्टआ गाहायाव जायानो औ इनट्रेनसआथ' लानो होन्दों जे इनट्रेनसखौ लागोन औ एडमिसन फिसआ नैजि नैजिबा रोजायावनो जानो हागौ होनना बुंदों गावसोर दे जागोन माबा मोनसे न'निफ्राइ माबा खालामनानै स्कुलारशिप मोनखागोन ना उनावहाय ए हागोन हागोन सासे बिदा जानाय दङ बेयो एसे हेफाजाब होनो नागिरदों आंखौहाय आं आङो एडमिसनखौ मोनोब्ला हसटेलखौनो थागोन औ जागोन जागोन दे दे आं सिनाया बायचानसआव जायाब्ला आङो रायज्लायनानै होफागोन खम सम जायोब्ला सानैजोंनो थाजागोन दे दे दे जागोन दे बाहागि सिन्था खालाम नाङा थांनो हागौ दां इनट्रेनसआव पास जाब्लाथ' मोनजोबगोन

सिन्था खालाम नाङा बाहागि दे माबा मोनसे जागोन बे लोगो मोनलायगोन औ दे दे औ औ दे दे